अस ग्रांऽ च रौह्ने आह्ले आं साढ़े जादै इत्थें हिंदु आं पर साढ़े अग्गें पिच्छें दे जेह्ड़े कुछ लोग हैन हिंदु न मतलब मुसलमान न सिक्ख न ईसाई न कुछ जेह्ड़े मतलब कि पॉलिटिकल लीडर न ओह् पता केह् करदे न जिसलै पॉलिटिकल लीडर मतलब कि अपनी पार्टियें ई आस्तै हिंदु मुस्लिम गी लड़ांदे न आपस बिच्चें ते तां ओह् मतलब साढ़े धर्म दे खलाफ इक्क दूए गी भड़कांदे न ते जेह्दे कन्नै मतलब कि साढ़े इद्धर दा जेह्ड़ा म्हौल ऐ ओह् खराब होई जंदा ते इंया गै लोक जेह्ड़े न ओह् आपस च मिली जुलियै गै रौहंदे न ते ऐसा नेईं करना चाहिदा इक्क दूए दे खलाफ नेईं भड़काना चाहिदा लेकिन कुछ मतलब कि जेह्ड़े लीडर न ओह् ऐसी गल्ती करदे न कि हिंदु मुशलमान इक्क दूए गी भड़कांदे न इक्क दूए दे बारै च ओह् केह् करदे न कि इक्क दूए दे कन्नै भड़कने कन्नै के इक्क दूए कन्नै लड़ाइयां लैंदे न ते म्हौल जेह्ड़ा ग्रांऽ च खराब करदे न लेकिन ऐसा नेईं होना चाहिदा ते कुछ जेह्ड़े लोग न ओह् बिज़नेस गी बी मतलब करने आस्तै बी कम्म खराब करदे न इक्क दूए दा ते ओह्बी ऐसा नेईं होना चाहिदा कि बिज़नेस जेह्ड़ा ऐ अपनी जगह लेकिन धर्म दे खलाफ मतलब कि बिज़नेस गी बी लेआना चाहिदा क्योंकि एह्दे च बिज़नेस आह्लें दे बी कम्म होंदा ऐ धंधे च बी मंदा बगैरा औंदा ऐ जे इक्क दूए कन्नै मतलब कि धार्मिक दे नांऽ उप्पर इक्क दूए कन्नै लड़ाइयां लड़न ते फिर बिज़नेस थोह्ड़े होंदा ठीक चली पौंदा जे अपना बिज़नेस चलाना ऐ ते फिर सारें जनें मिली जुलियै रौह्ना पौंदा ग्रांऽ च ते तां गै ग्रांऽ च जेह्ड़े मतलब की बिज़नेस न ओह् चलदे न जे इक्क दूऐ कन्नै मतलब कि मुसलमानें कन्नै लड़ाइयां करनियां होन ते इक्क दूऐ दे खलाफ भड़काना होऐ ते फिर अस लोग मतलब ग्रांऽ च जेह्ड़ा बिज बिज़नेस ऐ ते ओह्बी निं अपना करी सकने आं इस आस्तै स्हानू लोकें गी मिली जुलियै रौह्ना चाहि्दा ऐ ते जेह्ड़े मतलब कि पॉलिटिकल लीडर न ते ओह् करदे न जेह्ड़े मतलब कि इक्क दूए दे खलाफ भड़कांदे न धर्म गी ते ओह् भड़कांदे न ते ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा साढ़ा धर्म ऐ ते ओह् जेह्ड़े हिंदु मुसलमान न ओह् लग्गी पौंदे भड़कन ते लड़ाई लग्गी पौंदी ते कन्नै ऐसा नेईं होना चाहिदा ऐ